सांगचें म्हणल्यार जें शेतकरी भाव आसात तें चडशें गुयी आनी उरीया हें वखद यूज करता आपणाच्या शेंतां खातीर जशें चडशें लोक जें शेत आसा तें पावसा दिसांनी रोयतात गोंयान कारण शेत रोवपाक खुबशें उदक जाय पडटात आनी ते पावसा दिसांनी खूब बरें गजालीन वापर जाता आनी जे खातीर जे खाद म्हणून तें यूज करतां आता एक तें चडशें उरीया आनी गुयी हे दोन प्रकार यूज करता आनी ताचे कडेन जे शेण आसा थोडें जाण शेण आपणाचें गायरेन आसता तें शेण घालतात ना जाल्यार आनी कसलें जें फार्मान मेळटा पळय तें कसलें खाद हाडटा आनी तें घालता सो सांगचें म्हणल्यार जे पानां जाली कांय ना जी ती कीड लागतां तेन्ना ती एक गुयी हें मारता सो ते जें कितें जंतू आसा ते मरपा खातीर